साईं राम राम दादा मां हींअर तव्हांखे ऑडरु ॾिनो हुयो खाधे जो तव्हां खाधो त मोकिलियो आहे पर छा तव्हं ॾिसी सघो था उहो कहिड़ी हालत में मूं वटि पहुतो आहे मां चांवरु फुलिका पनीर जी भाॼी दाल बिरयानी गजरुनि जो सीरो सभिनी शयुनि जो ऑडरु तव्हांखे ॾिनो पर तव्हां त ॾिसो तव्हां अॼु कहिड़े नमूने जी पैकिंग कराई आहे हुन जे को ध्यानु ई ॾिनो न अथव गजरुनि जो सीरो पनीर जी भाॼीअ सां मिक्स थी वियो आहे ऐं दाल फुलिकनि सां गॾु मिक्स थी वई आहे हीउ को तरीक़ो थोरी आहे भाई मूंखे त कंहिं बि हालत में हीउ स्वीकारु कोन्हे को ऐं मां तव्हांखे हीउ पंहिंजो वापसि मोकिलिणु थो चाहियां तव्हांजी रिटन पॉलिसी मूंखे ॿुधायो छा आहे ऐं मूंखे फुल पेमैंट खपे खपे त हिकिड़ो नओं ऑडरु तव्हांखे मां ॾींदुसि जंहिंमें मां चाहींदुसि त तव्हां सही ढंग सां सही नमूने जी डिलेवरी कयो ऐं जीअं असां हुन खे सही ढंग सां इस्तेमालु करे सघूं तव्हांजी हेॾी वॾी कंपनी आहे दादा नाले वारी कंपनी आहे पोइ छो अहिड़ियूं ग़लति थी थियनि त बि जेकॾहिं हीअं ध्यानु न ॾींदा त भविष्य में तव्हांखे ॾाढी तकलीफ़ु थियणु वारी आहे सम्झी न इन ॻाल्हि खे ध्यानु ॾींदा मां तव्हां खो मालु सॼो जेको बि खाधो आहे वापसि मोकिलियांव थो ऐं तव्हां प्लीज़ नोट कंदा रिटन तव्हांजी पॉलिसी जेका हुजे हुन जो तव्हां अमलु कजो